आंनि नेगेटिब प्रदागआ जाहैबाय बेद माने बिसिना बिसिनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथारनालाय बेखायनो ओमफ्राय आं दाखालि बेंटल बाजारनिफ्रायहाय फालें गंसे बायनानै लाबोदोंमोन आरो बे फारलें बानायग्रा गलादारनिफ्राय ओमफ्रायहाय फारलेंआनो मोजां नङा आरो बे फारलेंआव बग्रा मा होनो थगथायानो गासिबो मानि गोथां गोजा बेखौनो मोजां होननानैहाय आंनो हरबाय आरो ओमफ्राय आंबो नायदोंमोन नायनायालाय होनब्लाबो आंबो बांद्राय मोजां सिनायजोबा नालाय मिनथिया अबे माबायदिया मोजां बेखायनो बेखायनो बेबो बानायग्राया बानायग्राफ्रा मोजां मोजांखौसो बानायखायो साननानैहाय मोजां बुंनायखाय लानानै फैबाय ओमफ्रायहाय दायो नै न'आव लाबोनानैहाय माने नाय नायफैबाय सफथासे सफथानै जाबाय बेयावनो फारलेंनि बे थगथाया रानबाय आरो दायो राननानैहाय माने जोबोद गाबबायसो फारलेंआबो बायहां बायहां जाबाय बोरैबानो मोजां नङा बे ओमफ्रायहाय दायो बे गलदारा आंखौहाय थगायनानैहाय मोजांखा होननानै बुंनानै हरबाय दायो दाना फारलेंआनो मोजां नङा आरो ओमफ्राय दा बे गलादारखौहाय माने आं जोबोद दुखु मोन्दों आरो आंखौहाय बेबायदि थगायनानै हरनायनि थाखाय बे फारलेंनि बेसेनाबो दाइन रोजामोन जोबोद लस जाबाय आंना बेखौ लाबोनानैहाय दाइन रोजा गाहाम मानो होनबा दाइन रोजा गाहामनि फारलेंआथ' मोजां जानांगौ नालाय एफा दामनिखायनो आंबो मोजां साननानै लाबोबाय नाथाय दायो न'आव लाबोनानै सफथासे सफथानैनि गेजेराव हमनो हाबाय फारलेंआनो मोजां नङा दायो एफाबां दामावहाय लाबोनाया आंना जोबोद लस जाबाय आरो दायो सोलायफिननोबो हाला मानोबो हाला बेखायनो माने बे दखानदारा आंनो थगायनानै हरबाय दायो बेखौनो लानानै फैबाय दायो मोजाङानो नङा उन्दुबानो एसे जिरायबानो माने जोबोद गाबो आरो बायहां बायहां मोनो जिरायनो मानो जोबोद उसुबिदा आरो दायो बे गलादारखौहाय माने फारलें बानायग्रा गलादारखौहाय माने बियो थगायनानै फानो नालाय बेखायनो बेनावहाय बायनो नाङा आरो बियो थगाय थगायनानै फानो नालाय बेखायनो माखासे मेरला फारलें बानायग्राफोर दङ नालाय बिसोरनावहाय गुबुननावहाय बाय नाथाय बिनावहाय दाबाय आरो बियो मोजां नङा थगायनानै फाननानै हरो